ओरैनोथ' जोंना बेंटल टाउना खाथि जायो आरो बेंटला खाथि जायो खाथि नालाय फैब्रबबाय थानाय जायो बिदिनो एखमबा साननै एखमबा सानथाम बिदि थानानै फैयो आरोखि आङो बेंतलाव ओरैनोबो फैया आरोखि ओरैनोबा बेरायफैनायबो जाखाया नांगौबाल' फैनाय जायो आरो बिदिनो एखमबा नखरनि मानसिनो गानग्रा जोमग्रा लांफैनाय जाग्रा मुवा बिदिनो लांफैयो आरो खर'स बाजारबाबो माबाबो लांफैयो ओरैनोथ' आमफ्राय बे खाथिबो जाहैबाय नालाय फैलुबाय थानायानो जायो ओमफ्राय बै खाजोलगाव बाजारावसो बारा थांनाय जाया आरो बाजाराबो बाजार थाराथ' खनसेल' जाखायो नालाय रबिबार बारायावल' जाखायो नालाय एखमबा गोबावजों बिदिनो बेहाय खाजोलगावआव बारा थांनाय जाया आरो बिदिनो मास मोननै मास मोनथामजोंसो थांनाय जाला बायो एखमबालाय थाब थांनाय जायो एखमबा मास मोनसेयावनो खननै खनथाम थांनाय जाला बायो बारा गोजानबो जाहैबायना ओरै जोंना खाथियावनो मोनखाजोबो जा नांगौ बेंटल बाजारावनो मोनजोबो जोंना बेखायनो बारा थांनाय जाया आरोखि बेहाय खाजोलगाव बाजाराव ओमफ्राय बङाइआवबो थाङो थांनाया थेवबो जोंहाथ' एसे फिसा जाहैबाय नालाय बाजारा फिसाबाबो जोंना मोनजोबो ओमफ्राय बङाइगावआथ' गिदिरना टाउना बाहाय थाङो बिशालफ्राव थाङो बिदिनो बायदिसिना लायो कुखार लायो मा लायो गोजां बोथोर सफैबा नखरनि गानग्रा जोमग्रा लायो आंनि लायो थाङो आरोखि बङाइआव बङाइआवबो बारा थांनाय जाया जानायालाय एसे गोबाव गोबावजोंसो थांनाय जायो आरो नांगौ नांगौबाल' थांनाय जायो नाङाबालाय माथो बेखार थांनो नांगौबा नांगौबाल' थांनाय जायो ओंखायनो एखमबा ह'टेलफ्रावबो ओंखाम जानो लुबैनानै थांनाय जायो हिमालय ह'टेलाव थांनाय जायो आरो बङाइगाव हिमालय ह'टेलाव मोजां नालाय बिनि जाग्रा लोंग्राफ्रा बिदिनो बेरायथाव थाव थांनाय जायो बेरायनोबो मोजां मोनो आं बङाइगाव टाउनाव